असांजा घरु हर ॾियारीअ जे वेकेशन में महिमान ईंदा आहिनि ऐं बॉम्बे खां महिमान ईंदा आहिनि त हुननि खे असां कच्छ में घणेई कुझु ॾिसण करण जो आहे घुमण फिरण जो आहे त हिननि खे असां मांडवी वठी वेंदा आहियूं जिते बीच आहे हुते आराम सां माण्हू समुंड में सनानु कंदा आहिनि तरण जो मज़ो वठंदा आहिनि

हुते माण्हू गार्डन में घुमंदा आहिनि मज़ो वठंदा आहिनि हुन खां पोइ उते जैसल तोरन जी गुफाऊं आहिनि उहो बि ॾाढो फेमस आहे उन में चवंदा आहिनि त हर सालु उन में कणक जी धाणे जितनी जॻह अॻियां खिसकंदी वेंदी आहे ऐं जॾहिं उहो जग उन कबरूं जेकी आहिनि उहो पाण में मिली वेंदियूं त दुनिया ख़तम थी वेंदी उन खां पोइ उते रण ऑफ कच्छ ॾाढो मशहूरु आहे ऐं उन में हर सालु इन में हुते रण ऑफ कच्छ में मेलो लॻंदो आहे जाम हुते माण्हू अलॻि अलॻि दुनिया भर जा पर्यटक जेके आहिनि माण्हू ॾिसण ईंदा आहिनि उन खे हुन में सफेद रण आहे उहो पूरो हुन में सफेद कलर जी जॻह रेत आहे उहो परियां खां ई ईअं ॾिस त लॻंदो आहे भई रेगिस्तान आहे सफेद रेगिस्तान आहे हिन करे उन खे रण ऑफ कच्छ चवंदा आहिनि हुन खां पोइ उते ॿिया बि घणा ई नंढा वॾा घुमण जा स्थान आदिपुर में आदिसर आहे जेको पॉंड तलाउ आहे हुन ते माण्हू हुन में नाव वग़ैरह हलंदी आहे हुन में माण्हू नाव जी सवारी कंदा आहिनि त महिमाननि खे जाम मज़ो अची वेंदो आहे हिते घुमण फिरण में ॿियो हिते अंजार आहे अंजार में जाम चनिया चोलियूं ऐं शादी वग़ैरह जो समान बि जाम मतिलबु कपिड़नि में जाम सस्तो ऐं सुठो मिलंदो आहे ॿी कच्छ जी दाबेली त जाम मशहूरु आहे किथां किथां जा माण्हू ईंदा आहिनि कच्छ जी दाबेली खाइणु ॿियो घणेई कुझु मतिलबु अहिड़ो सुठा सुठा आहिनि ते महिमाननि खे असां हर साल मज़ो अची वेंदो आहे हुननि खे घुमण फिरण में महिमान बि जाम ख़ुशि थी करे वेंदा आहिनि